हैलो आं दुद्ध ऐ हट्टिया ठीक ऐ ठीक ऐ भेजो ठीक ऐ ठीक ऐ भेजो लेई जाओ एह् खरी भाव कोई पंजाह् रपेआ किलो खरी खरी खरी ठीक ऐ ठीक ऐ ठीक